हमरा सभके इलाकाके लोकसभ घुमय लए अगर जाइया तऽ सबसे पहिने देवघर जाइया घुमय लए सावन महिनामे आ दोसर कोनो महिना जे भेलै तऽ ओहि सबमे तिलहेश्वर ओ चलि जाइया सिँहेश्वर ओ चलि जाइया आओर देवालियो स्थान चलि जाइया तऽ देवस्थान जते छै ओहिसभ जगह पर जाइलए लोक पसन्द करैया एहि दुआरे जे पूजो करि लै छै आ घुमि ओ लै छै घुमबाको लेल चलि जाइ छै पूजो भय जाइ छै तऽ एहि सब जगह जाइया जेना सिंहेश्वरे जाइ छै तऽ मेलो देख लै छै पूजो भय जाइ छै घुमनाइयो भय जाइ छै देवघरे जाइ छै तऽ तीन दिन लागै छै देवघरके काँवर सजा कऽ जाइ छै ओहिमे

धूप अगरबत्ती दै छै काँवर के ओकरबाद चलै छै देवघर पूजा करै छै ओहिठाम सॅं फेर आबै छै सिंहेश्वरो जाइ छै तिल्हेश्वरो जाइ छै एहि सब जगह जाइलए लोक एहि दुआरे पसन्द करै छै जे देवस्थल छियै धरम करम करे के लिय लोक जाइया एहि सब जगह एहि सब जगह सऽ जेना सऽ पूण्य होइया आओर मन के शान्ति मिलैया एकदम संतुष्टि मिलैया सब एहि जगह जेनाइ पसन्द करैया हमरा सबके गामक लोकसभ एहि सब जगह बहुत लोक जाइया बहुत उल्लास सॅं जाइया